मधुबनी जिलाके सरिसब पाही गाँममे एगो अयाची नगर युवा नाम कऽ के संस्था छै जे विगत छओ वर्षसँ समाजके लेल काज कऽ रहल छै जकर मुख्य कार्य छै शिक्षा वृक्षारोपण रक्तदान समय समयपर बच्चासभके लेल कोनो नहि कोनो प्रतियोगिता करबैत रहैत छथिन जेना चित्रकला प्रतियोगिता आओर बीच बीचमे वृक्षारोपणके सेहो काज करैत छथि अयाची नगर युवा सङ्गठन सरिसब पाहीके ई सङ्गठन आओर एगो एखन तकमे सभसँ नीक काज जे कऽ रहल छथि ओ रक्तदान महादान रक्तदानके क्षेत्रमे विगत दू वर्षसँ अयाची नगर युवा सङ्गठन बहुत नीक काज कऽ रहल छथि लगभग हुनकर सङ्गठनसँ पाँच सए लोक रक्तदान केलखिन आओर पाँच सए लोककेँ जीवनदान कयलखिन आओर जीवन बचेलखिन ई सङ्गठनके मुख्य उद्देश्ये छै सामाजिक कार्य करनाइ आओर बहुत नीक ई सङ्गठन काज कऽ रहल छथि मधुबनी जिलाके सरिसव पाहीमे ई सङ्गठन जकर फाउंडर छथिन बिक्की मण्डल कौशल मण्डल ई सङ्गठन आ शिक्षा वृक्षारोपण रक्तदान विभिन्न विभिन्न तरहक के क्षेत्रमे काज कऽ रहल छथि